गोदोलाय गोदोलाय हाबा जानानै जों जोंनि माबाफ्रालाय सिख्लाफ्रालाय गामियावनो थायोमोन दानियाथ' हाबा जाखांब्लानो टाउन सहर बिदिनो हौवाफ्रा साख्रियालब्लाथाय टाउन सहराव थाहैनो नागिरो आरो बेबायदिनो दानि मुगानि माबाफोरखौलाय माथो होनबावगोन गथ' गथाइफोरखौलाय सिगाङावलाय बेबायदिनो लामा सामा बिदिनो सिख्लाफोर मोजां मोनलायब्लाबो सोरबा खावनानै लायोमोन सोरबा बिदिनो लांनायखौबो लाबोफिनोमोन थिग बेबायदिनो समयसा दंमोन आरो गोदोलाय दानि दिनावथ' बिबायदि खालामनो हालाना गोदोनिबायदि गोदोनि दिनावहाय बेबायदिनो सोरबा नायनानै नायनानै लांथारब्लाबो माबा लांथारब्लालाय बेलेगमोन बेबायदि आरो मोजां मोननानै माबादोंब्लाथाय बुसि बुनानै लानानै फैयोमोन गोदोनि दिनाव दानि दानि दिनावथ' बिदि बुलाय सोलाय खालामनोनो हाला सोरो सोरबा मोजां मोननानै लांदोंब्लाथ' दम होनानैसो लांबावो बिमा बिफाखौ दम होनानैसो उफाय गैया दा बिमा बिफाया दम होजाब्लाथ' आरो गिनानै हरखानांखागौआनो माथो खालामबावनो आरो सोरबाबायदियाथ' बिजामादैया बिजामादै जागोना सोरबा टाउन सहराव बिदिनो लानानै थांनोसै आरो इदिनो साख्रि बाख्रि गैया बिदिनो थालाबायनोसै भारा थानोसै गोदाव सोराव खालामलाबायनोसै बिदिनो सोरबा सोरबा बिदिनो दानि दानि मुगायावथ' अनेखथा बायदिसिना खामानि मावनो मावनानै जायो सोरबा सोरबा सोरबा सोरबा बिदिनो गोदाव सोराव बिदिनो साख्रि बाख्रि गैयै मानसिफ्रा गोदाव सोराव बिदिनो जुमाइ लोंग्लां लोंलाबायो जालाबायो बिदिनो गावनि संसार जानांगौखौबो सिनथाय मिन्थिलाय लाङा दानि मुगायाव गोदोनियावथ' गोदोनि गोदोनि दिनबायदि सान्थि गैया आरो दानि माबाफोरा मुगाफ्रा